آج کے گانوں میں اور پرانے گانوں میں بڑا بہت بڑا فرق ہے آج کے گانے میوزک کہیں زبان کا دخل نہیں ہے زبان بہت غلط طور پر برتی جا رہی ہے لفظ صحیح طور پر برتے نہیں جا رہے ہیں بلکہ لفظوں کی ترکیب غلط طور پر برتی جا رہی ہے لفظوں کے مطلب کو نہ جانتے ہوئے الگ معنوں میں لفظوں کو استعمال کیا جا رہا ہے الگ مقام پر استعمال کیا جا رہا ہے لیکن پرانے گانوں میں ایک زبان بہت خوبصورت استعمال ہوتی تھی جو بھی گانے لکھے جاتے تھے اس کے ان کے ساتھ ساز اور آواز کا دخل انہیں اور دلچسپ بناتا تھا